बिहारमे दुर्गा हमरा अतऽ दुर्गापूजा होइ छनि जइमे दुर्गा माताके पूजा करै जाइ छियै दस दिन ओ पूजामे आरती सुबह शाम कयली भोग लगैली प्रसादमे केला आम सेब नारियल ई सभ चढ़ैली सुबह शाम आरती कैली तकर बाद लक्ष्मी पूजा अबै छै लक्ष्मी पूजामे लक्ष्मी गणेशके पूजा भेल ताहिमे लड्डू पेड़ा बतासा मुरही सभ प्रसादमे चढ़लक फल फूल चढ़ैली जइसेमे आम लीची केला नारियल ई सभ भग लक्ष्मी गणेशके चढ़ैली लक्ष्मी जीके मूर्ति लै ली हुनका चुन्दरी चढ़ैली माला चढ़ैली आरती कैली बाल बच्चाके प्रसादी देली तकर बाद सभटा चावल दालि सब्जी तरुआ नीक निकुत भोजन बनैली पण्डित जीके खियैली तकर बाद बाल बच्चा खैल सभ आदमी मिलके पटाखा फोड़नौ अड़ोस पड़ोसमे प्रसादी बटनहुँ तकर बाद छठ पूजा भेल छठ पूजामे सुबहमे सौझका अर्घमे गेनहुँ उहाँ सभ आदमी फेर भोरका अर्घमे गेनहुँ प्रसाद चढ़लक खजूर बनलक खजूर बनलक पीड़िकिया बनलक भुसबा बनलक केला खऽ ईख अनानास ओकर बाद नारियल ई सभ हम भगवानके अर्घ देनहुँ फेर घाटपर से एनहुँ ओकर बाद घरमे खाना बनलक चावल दालि दू रङ्ग तीन रङ्गके सब्जी तरुआ सभ आदमी बनाकऽ खेनहुँ ओकर बाद बेटा उपनैन भेल उपनैनमे बच्चाके कपड़ा खरीदायल केश मुड़ायल हजाम आयल नीक गाना भेल भोज केनहुँ भोज मे दही चूड़ा मिठाइ सब्जी सभके भोज केनहुँ फेर उपनैन भेल उपनैनोमे हजाम आयल उपनैनमे पण्डितजी अयलनि विध व्यवहार भेल बच्चाके पाँचो टूक कपड़ा खरीदायल फेर भोज भात भेल उपनैनमे भोजभात मे चावल दालि सब्जी पापड़ तिलौड़ी दही चटनी एक दिन भेल भोज दोसर दिन फेर उपनैन दिन भोज भेल तैमे दही चूड़ा मिठाइ जिलेबी बुनिआ सभचीजके भोज भेल शादी बिवाह भेल शादी बिवाहके मार्केटिंग करै गेलै लड़कीके लेल साड़ी खरीदायल गहना खरीदायल कानमे नाकमे टीका नथिया हार कङ्गन पायल लड़कीके सब बिवाह के समान खरीदायल शादीमे भी भोज भात भैए बड्ड नीक ओकर बाद फेर मन्दिर घुमै गेनहुँ भगवतीके आशीर्वाद लेनहुँ शादीके बाद शादी के बाद भगवतीके आशीर्वाद लेकऽ अपन घर एनहुँ फेर प्रातः भऽ कऽ पूजा पाठ सभ भेल बाल बच्चाके कहनौ सुबह उठि कऽ पूजा पाठ करू ई से संस्कार बदलै छै